جی السلام علیکم اور خیریت سے ہیں کیا مجھے بجلی آفس سے بات ہو رہی ہے جی جی جی میں جاوید اختر بول رہا ہوں اے پی کے ایپی کالونی سے دیکھیے میرے علاقے میں بجلی بہت کٹ رہی ہے تار بھی گر جا رہا ہے کبھی پال گر جاتا ہے تو اس کے لیے آپ بندوبست کر دیجیے

ایپی ایپی کالونی میں

ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ اپنے اشٹاف کو بھیج کر اس کا ٹھیک کروا دیجیے آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی نہیں کل بھی لیٹ نہیں تھی اور پرسوں بھی نہیں تھی اور آج آپ کو ہم کال کر رہے ہیں تاکہ آپ صحیح کرا دیں جی جی جی آپ دیکھ لیجیے تھوڑا صحیح کروا دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی جی ٹھیک ہے آپ کال کیجیے گا جب آئیے گا تو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شکریہ